बालाघाट जिले में परिवहन का सस्ता और सुगम साधन रेल है किंतु रेल समय पर नहीं चलने के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी होती है रेल से यात्रा करने में ग्रामीण अंचल के बच्चे समय पर कॉलेज पहुँच जाते हैं मज़दूर लोग शहर की ओर मज़दूरी करने आ जाते हैं किंतु उनकी नियमित समय सारणी ना होने के कारण समय पर नहीं पहुँच पाते जिसके कारण उन्हें बस या अन्य साधनों का साधन मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है तो बालाघाट एक मध्यम वर्गीय जिला होने के कारण सस्ता और सुगम साधन उन्हें परिवहन हेतु रेल ही है